जोंनि बे क'क्राझार जिल्लायाव थ गिबि हारियारि बा बांसिन खुंजानाय फोरबो होनोब्ला जों बैसागुखौनो होन्नो हायो मानोना बयबो बर' सुबुंफोरानो जोंङो बैसागुखौ बां बैसागुखौ बिराद गाजा गुमजायै फालियो आरो बेनि उनाव माने बैसागुआव हाय फार्स्टआवनो बैसागुखौहाय एप्रिल एबा बैसाग दानावहाय फालिनाय जायो ओमफ्राय बे बे दिनावहाय बे बैसागुआवहाय फार्स्टआवनो संख्रान्थि जायो ओमफ्राय बेवहाय जोङो दावखुंग्रि हाजोआव गाखौ हैयो आरो ओमफ्राय बे टाइमआवनो बे दिनावनो जोङो गोखा गोखौखौबो गोखा गोखै खांनानै बिदिनो बायदिसिना मेल्ला मैगं खाङो आरो बिदिखौ खांनानै जोङो बेदरफोरजों माबा एरैनो इउनानै जायो आरो बे मोनसे बर' नि नेम आरो ओमफ्राय बैसागुखौ जोङो एसे बिदिनो सप्तासे बिदिखौनो फालियो बे टाइमआव बयबो एकदम गामिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा ग्रुप बाइ ग्रुप बिदिनो आह बिराद इन्जय खालामो आरो माने बिराद रंजायो ओमफ्राय आन्दै गथ' बिदि बोराय बुरि गासिबो बैसागुखौ बिराद मोजाङै फालियो ओमफ्राय बेखौहाय जोङो मोनसे बर'नि मोनसे गिबि एबा हारियारि फोरबो होन्नानै बैसागुखौहाय होननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखोवहाय बे बौसागुखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो लोगोसे बे बैसागुआवहाय मोसौफोरखौ थुखैनानै मोसोवफोरनावहाय बिदिनो लाव फान्थाव बिदि गानहोनानैहाय मोसौफोरखौ थुखैनो लाङो आरो दैमायाव ओमफ्राय बेनि उनावहाय न'फोरावहायबो बै खाथ्रि बिलाइफोरखौहाय थेबनानै होयो बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय बैसागुफोरखौ बैसागु फोर्बोखौ बिदिनो ज' गाजा गोमजा रंजा लाङो लोगोसे गामिआवबो बैसागु फोरबो खुंनाय जायो आरो मानोखि बायदिसना खेला फांक्सन बेबायदि खालामो आरो जाय मोसाग्राफ्रा मोसानाय बादायलायो ओमफ्राय खेला बादायलायनाय बेबादि जायो आरो